جیسا کہ بہار کی مختلف سیاسی جماعتوں اور مشہور سیاستدانوں کے بارے میں بتائیے جیسے کہ لالو پرساد ہوا ایک اچھا آدمی ہے اور اس کا نیتا ووتا ہے جیسے کہ پپو یادو وہ بھی بڑھیاں آدمی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ساتھ دیتا ہے اور جیسے ایک ایم ایل اے ہے تھا یہاں پہ بہار بہار کا وہ بھی اچھا تھا جیسا کہ لالو پرساد ہوا اور اس کا نیتا ہوا جو پپو یادو اور نتیش کمار کا بھی ہوا اور اس کا بھی ہے پلٹو یادو پلٹو ایسے نام ہے اس کا تو یہ نیتا لوگ ہے بڑھیاں ہے اپنا دیتا ہے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے اور لوگ بھی اس کا بھی بھوٹ ووٹ ڈالتا ہے تو لوگوں کا بھی ہیلپ کرتا ہے آدمی کو دقت ہوتا ہے تو پپو یادو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور آدمی کا ہیلپ کرتا ہے اور آدمی کو راحت دیتا ہے اور اور بھی سیاست ہے جیسے نتیش کمار وہ دکھانے کے لیے وہاں جاتا ہیں تاکہ وہ ہمیں بھوٹ دے سکے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو دقت نہ ہو کسی جو نیتا بنتا ہے انسان بناتا ہے جس کسی کو بھی نیتا تاکہ ہمیں فائدہ ہو مگر نتیش کمار کا پلے میں نہیں پڑتا ہے وہ فائدہ آدمی پبلک سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس سے فائدہ تو نہیں ملتا ہے نتیش کمار سے مگر پپو یادو سے اور پپو یادو اور لالو پرساد اور اور ہے اس کا وغیرہ وغیرہ اس سے فائدے مند ہوتا ہے تو جس سے فائدہ ہو اسی کے پاس آدمی جائے گا نا لالو پرساد ہوا اور پپو یادو ہوا اور نتیش کمار بھی ہے اب بہار کا ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی ساتھ دے دیتا ہے کسی کے دقت ہو تو وہ بھی بڑھیاں سے کر دیتا ہے تو وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے پلٹ جاتا ہے وہ الگ سی بات ہے مگر کبھی کبھی وہ بھی ساتھ دے دیتا ہے تاکہ آدمی کو راحت مل جائے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو جہاں بھی رہے سکون سے رہے نیتا ووتا سے راحت ملے آ پبلک چاہتا ہے کہ ہمیں راحت ملے نیتا اور سے سرکار سے تو پبلک کا مشورہ رہتا ہے کہ بھوٹ دیں ہم اس کو تاکہ ہمارا یہ کام کر سکے تو سرکار کو چاہیے کہ جب پبلک آپ کے لیے اچھا سوچا تو پبلک کے لیے سرکار اچھا سوچے یہی ہمارے نویدن ہے اور پپو یادو بھی بہت بڑھیاں آدمی ہے اور آدمی کو جہاں بھی پھنسا ہوا رہتا ہے آدمی وہاں مصیبت سے آدمی کو نکال دیتا ہے پپو یادو بہت بڑھیاں آدمی ہے اور بہت اچھا بھی ہے ایسے آدمی کو کون نہیں پسند کرتا ہے سب پسند کرتا ہے جیسے لالو پرساد ہو گیا اس کو بھی آدمی پسند کرتا ہے تو ایسے ایسے آدمی بہت کم ملتا ہے نتیش کمار کو دیکھ لو ادھر سے ادھر پلٹ جاتا ہے ایسا نہیں لالو کو لالو لالو یادو تو بھائی جو اچھا کام کرے گا آدمی اسی کو چاہتا ہے